हँ हँ किए बैंक सऽ की चाही पैसा चाही कैश चाही तऽ की ए टी एम से चाही कोनो लोन चाही अहाँ केना खाता खोलाबैलए चाहै छियै तऽ अहाँके जे छै आधार कार्ड पेन कार्ड लागत अहाँके खाता खुलि जाएत अहाँ जे छै कोनो लोन लेबाक चाहै छी तऽ ओहिमे ओकर लोनके दस्ताबेज सब होएत ओ अहाँकेॅं पड़ए पड़त अहाँ अपन सुबिधा अनुसार सबकिछु अहाँकेॅं मिल जएत जे छै अहाँ कोनो बीमा करबए चाहै छी जे जेनाकि फसल बीमा होइ छै अपन बीमा होइ छै स्वास्थके बीमा होइ छै अहाँ अगर ओ बीमा करबए चाहै छी तऽ ओहो बीमा भए जाएत ओहो करबाबैके लेल अहाँकेॅं कोनो परेशानी नहि होएत अहाँ अपन डॉक्युमेन्ट जे जेतने भी अछि अपन कागज पत्तर जे अछि आधार कार्ड पेन कार्ड सबकिछु जमीनके रसीद सब दियौ अहाँके बीमा भए जाएत तऽ अहाँ पैसाके सम्बन्धमे अहाँ चिन्ता नहि करू अहाँके अपन एकाउन्ट नम्बर दए दियौ अहाँ निश्चिन्त रहू अहाँके एकाउन्टमे पैसा चैलि जाएत बैंकमे ई सब बातके कोनो भी चीजके बैमानी शैतानी बाली बात नहि होइ छै बैंक ई बातके गैरेन्टी रहै छै बैंक बिश्वास दिलाबैया अहाँके जे अहाँके साथ ना इंसाफी आओर बैमानी नहि होएत लोक बैंकमे एहि लए कऽ आबैया काम करै लए रुपैआ राखैलए घरमे सुरक्षित रहए ने रहए लेकिन बैंकमे रुपैआ सुरक्षित रहै छै अहाँ सब बेधड़क ई बात पर सोचि कऽ बैंकमे अपन रुपैआ राखू जे बीमा कराना अछि हुए जे भी चीज करबाक हुए अहाँ आबू अहाँके सब काम कयल जेतै अहाँ जे भी चीज अहाँके पूछैके हुए जे सम्बन्धमे जानकारी लैके हुए अहाँके सब जानकारी बैंकके ओर से भेटत आओर जे छै जे जमीनके बीमा कराबू जे भी कराबू सबके बीमा अहाँकए बहुत अच्छा तरह सए हएत